मुंहिंजो व्यवसाय आहे यंग नौजवाननि खे व्यवहार जे बारे में समुझाइणु इहो मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदो कमु आहे मां यंग माण्हुनि खे समुझाईंदो आहियां त व्यवहार ॿिनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे व्यवहार पाण सां ऐं व्यवहार ॿियनि सां जेको पाण सां व्यवहार आहे उहो बि ओतिरो ई इम्पो प्रमुख आहे जेतिरो ॿियनि माण्हुनि सां व्यवहार जी ॻाल्हि अचे थी जेको पंहिंजो व्यवहार आहे उनमें सभिनी खां पहिरीं त पंहिंजी क़ाबिलियती आहे ॿियनि जी कुशलता खे समुझणु आहे ऐं ताक़त खे समुझणो आहे उनजो जेतिरो थी सघे सटीक अंदाज़ो लॻाइणो आहे ऐं उनखां पोइ तव्हां उहो कम करे सघंदव जेको तव्हां जे उद्देश्य में लक्ष्य में आहे चङी तरह करे सघनि अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे संभाले सघंदव ॿियनि सां बि व्यवहार ओड़ो कंदव जे जेसां ॿिया तव्हां खे ॾिसी करे तव्हां खे ॿुधी करे तव्हां खे समुझी करे तव्हां ते गर्व कंदा ऐं तव्हां जे पुठियां पुठियां हली करे उहा बि पाण खे सफ़ल ठाहिण जी कोशिश कंदा